हैल्लो नमस्ते केह् हाल चाल ऐ और कि'यां फोन कीत्ता अज्ज अच्छा जेह्ड़ी में तुसें ई दवाई दित्ती ही तुसें खाद्धी ही ते खानी चाहिदी टाइम कन्नै मी लग्गा दा तुसें गी माइग्रेन नी होई दा होऐ पुरे पूरे सिरे पीड़ होंदी जां अद्धे अद्धे आह्ले अच्छा मी लग्गा दा तुसें माइग्रेन होई दा तुस इक कम्म करयो चैकअप कराई लैयो आइयै साढ़ी क्लिनिक च आइयै चैक अप कराई लैयो हां फ्ही में तुसें दवाइयां लिखियै देगी और ठीक ऐ तुस कल आई जायो कोई त्रै चार बजे आहो ध्यान रक्खो अपना दवाई टाइम कन्नै खाओ ठीक ऐ फिर